हँ जे हम जे टी वी लेले छलीह ने तऽ बड़ी नीक छै ओ जे बियालीस इञ्चके छै हँ अच्छा खासा भी ओकर आवाज भी ठीक आबैत छै चलचित्र अच्छा चलैत हइ ओहिमे एहिके बाद ओकर पिक्चरसभ जे हइ फ्रेश अबैत छै बड़ा अच्छासँ न्यूज भी देखैत छै आओर बच्चासभ जे ओहिमे कार्टून भरि दिन देखैत रहैत छै